मिथिला भाषाके अगर मीडिया सबमे मिथिलाञ्चलमे आबै कोनो एहन चीज भेल जै सँ मीडिया मिथिलाञ्चलमे आबैय तऽ ओतऽ हुनकर भाषा बाजऽ बाजऽ पड़ै छै किएककि सब जगह ओ हिन्दी या मैथिली सब नहि समझि पाबै छै जहि कारणसँ मिथिला भाषा अगर कोनो मीडियावला आबै छै तऽ ओतुका भाषा बाजऽ पड़ै छै जै सँ कि ओ सब समझै आओर अधिक मात्रामे ओ सब कोनो सहयोग दै मीडियावला के आओर टेलीविजनमे हुनकर प्रसार करै हिन्दी मैथिलीके आओर मैथिलीसँ मैथिली भाषाके यूज होइ छै ओतऽ आओर मैथिली भाषाके प्रसारित टी वी पर कयल जाइ छै मीडियावला सब मैथिली भाषामे सबसँ मिथिलाञ्चल अबै छै तऽ मैथिली भाषामे बाजै छै जै कारण जै कारण टेलीविजनपर मैथिली भाषाके जादा प्रचार प्रसार होइ छै